ہاں ہم نے کئی بار متبادل رننگ ورزش کی کوشش کی ہے جیس ٹرائل رننگ اسپرنٹ وقفہ دوڑنے سے بھاگنے سے ہم اپنے آپ کو فٹ اور صحت مند رکھنے میں مدد ملتی ہے اور ہم صحت مند محسوس بھی کرتے ہیں